भारत में हर्ष हर्ष होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है यह रंगों का त्योहार है पूर्णिमा के पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है भारत में चैत्र नवरात्र में माँ के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है नवरात्र में जवाड़े भी रखे जाते हैँ जिसको नौवें दिन विसर्जित भी किया जाता है इसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है सभी प्रान्तों में रक्षाबंधन का त्योहार श्रावन मास की पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है यह भाई बहनों का त्योहार है बहन अपने भाई को कलाई में राखी बाँधती है और मुँह मुँह मीठा कराती है इसके बाद दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमा अमावस्या के दिन मनाया जाता है इस दिन रामचन्द्र जी रावण का वध करके अयोध्या पहुँचे थे उनके स्वागत में जगह जगह घरों को दीप से रौशन किया जाता है स्वागत में जगह जगह आतिशबाजी की जाती है एवम रात्रि में माता लक्ष्मी गणेश की पूजन की जाती है